हमरासभकेँ संस्कृतिमे रङ्गोलिके शुभ प्रतीकके रूपमे देखल जाइत अछि रङ्गोली लक्ष्मीके प्रसन्न करएक लेल एकटा प्रतीक चिन्हके रूपमे बनेबाक परम्परा बहुत प्राचीन कालसंँ एहि क्षेत्रमे रहल अछि सूर्य उपासनासंँ मानसिक शान्ति भेटैत अछि लोकमे एकटा नवीन ऊर्जा के प्रवाह बुझाइत अछि सङ्गे पूजा पाठ केलासंँ जनउ पहिरलासंँ या कुमकुम लगेलासंँ एक सात्विक परिवृति के दिस तरफ लोककेँ आकर्षण बढ़ैत अछि देखए छी जे अखनो एहि क्षेत्रके लोक मंदिरमे जाके पूजा करब दैनिक रूपसंँ करैत अछि सङ्गे दरगाहमे जाएब मजार पर जाएब आ ई देखल जाइत अछि जे एहि क्षेत्रके हिंदू मुस्लिम के मजार पर दरगाह पर सेहो जाइत छथि आ मुस्लिमो सब मंदिरके प्राङ्गण धरि जाके पूजा पाठकेंँ आयोजनमे अपन सहभागिता प्रदर्शित करैत छथि जे क्षेत्रके एकटा महत्वपूर्ण विशेषता मानल सकैए